جی میرے علاقے میں ایسے بہت سے کیمپ لگائے جاتے ہیں جن میں فنکاری اور کاش کشت میں جو آرٹ سکھائی جاتی ہے اُس کے لیے وہ جو لوگ ہیں نا وہ پہلے ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں اُس آرگنائزیشن میں وہ فنڈ جو ہے وہ اِکھٹا کرتے ہیں اور فنڈ اِکھٹا کرنے کے بعد وہ ایک جگہ اُس کے لیے بناتے ہیں اور ایڈورٹائز کر کے لوگوں کو اِس کے لیے بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے ہم شروع کر رہے ہیں اور فری کوسٹ سب سے پہلے اُن کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے وہ فری کوسٹ لاتے ہیں تاکہ غریب بچے بھی اُس میں اُس سے فائدہ اُٹھا سکیں اور وہ اُس کورس کو اُس کے لیے ٹیچرس بھی کو بھی کال کرتے ہیں اور ٹیچرس کو بھی اِس طرح جو اچھے فنکار ہیں اُن کو ایک کاروبار بھی ملتا ہے ایک اچھے سکھانے والے کو جو ہے وہ کاروبار بھی ملتا ہے اُن کو ٹی اُن کی اُن کو اُس کے لیے پے کرتے ہیں ٹیچرس کے لیے اور بچوں کو ایک ہُنر بھی ملتا ہے اور اُس کے اُس سکھانے کے بعد کلاسیز لگائی جاتی ہیں ٹائم لمٹس اُن بچوں کے سہولیت کے حساب سے رکھا جاتا ہے کہ اِس کوئی صُبح کا شیسن ہوتا ہے کسی اسکول کالج والے بچوں اُن کے لیے شام کا شام کا شیسن ہوتا ہے اُس اُس کے حساب سے اُن کو اُس کے بعد وہ اُن کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں اور اُس سرٹیفکیٹ کی ویلیو بھی بتاتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گورنمنٹ جاب بھی کر سکتے ہیں اِس سرٹیفکیٹ کی بیس پہ یا اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور اُس کاروبار کرنے کے لیے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اِس آرگنائزیشن کو ہم نے اپروو کروا لیا اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو لون بھی لے سکتے ہیں آپ اِس سرٹیفکیٹ کے اوپر تو وہ ہر طرح سے اُس چیز کو اُس فن جو کچھ سکھاتے ہیں اُس کو فائدے بچوں کو اُس کو سکھاتے ہیں کہ ہم وہ فائدہ اُٹھا سکتے ہیں میں بھی ایسا ایک فن سیکھنا چاہ رہی چاہتی تھی اور میں نے پہلے اپنے اپنے بارے میں سوچا کہ میں کس فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں جیسے سلائی کڑھائی ہے یا بیوٹیشن ہے یا اور بھی بہت سارے کوکنگ ہے تو میں نے بھی سیکھا پھر میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ میں ایسے سیکھنا چاہتی ہوں تو اُنہوں نے مجھے اجازت دی اور پھر میں نے ڈھونڈا کہ کہاں سَستا اور اچھا سکھایا جا رہا ہے تو میں مجھے سیکھنے کے بعد پھر میں سیکھ سیکھی اور سیکھنے کے بعد میں نے بھی سوچا کہ میں بھی ایسا بہت سے بچوں کو سکھاؤں تاکہ یہ اِن کا جو ایک اِنہوں نے جو کوشش رکھ کری ہے آرگنائزیشن والوں نے وہ آگے بڑھتی رہے